सॉफ्टवॅर म्हळे हांव सॉफ्टवॅर यूज कोना हांव इंस्टाचे कोता चोडेशें कितें हांव पोस्ट कोता आसतोना एडीट कोता हांव बिश्ट एक फिल्टर घातां केन्ना केन्नाय नाजाल्यार केन्ना केन्नाय इफ समोज चड जाय जाल्यार एडिटींग हांव तेका ब्रायटनस बीन लो कोता नाजाल्यार टिंट बीन वाडयता शार्पनस हें कोता एडजस्टमेंट आसा ते तेत कोण कोन इफ समोज म्हाका तें बोर दिसा लागोलो जाल्यार हांव चेंजीस कोता नाजाल्यार मागीर ओरिजीनल आसा तो जें घालता इफ तो बरो आसा जाल्यार तेश कोन्न धाकटे झाडांचे मिन गायलें न्हू जाल्यार तेका सकल हें गायल्यार ब दिसता कित्याक झाडां झाडां बो दिसताय हेंच मळबा बीन घाय जाल्यार बरो दिसना सो मळबा ओरिजीनल कलर आसा तो तेसो दवरूंक जायो आतां एडिटींग कोत जाल्यार फकत झाडां करपाचो फुलां कोरपा न्हू केन्नाय आनी सनसेटी समोज आखो जी डार्कनस मोडान काड जाल्यार सनसेटय करूं जाता हांव चड करून फकोत झाडांचेरूय काडटा हांव ती धाकटी धाकटी फुलां रस्त्या सायडीन जाताय ते फुलां आमी फोटो काडट तेंचे कोता एडिटींग आनी कित्याचेरू कोना कित्या ते बिश्टें काड जाल्यार ते तितू बर दिसनाय तें मागीर तेंक मात्शें एडिटींग केलें मातशें कितें इफेक्ट गायलो जाल्यार बरो दिसता सगल्यांकीन चड म्हगे यूज करप डेली वॉर्म म्हूण कितें आहा हांव तें यूज करता चडसो नाजाल्यार अशें करून कितें अशें करून वॉर्म कलर्स वित डार्क फिनिशींग बीन जाल्यार हांव आयकता नाजाल्यार हांव करना गरज म्हळ्यार एडिटींगाची इफ तु तुगे फोटो एननेन्स जालो जायो जाल्यार एडिटींग करपाक गरज इफ तुग तुगे फोटवाक तु फोटो तितूलोय बरो दिसना जाल्यार मातशें एडिटींग केलमटरी बरो दिसं लागता ताका लागून एडिटींग करपा गरजेचें इफ तुगे फोटो तेसो बरो आहा जाल्यार एडिटींग करपा गरज ना